अ हेल्ल' औ औ औ नोङो सोरमोनलाय अ रम्भानि बिमा ओमफ्राय मामोन खबरा अ चिराङावथ' बहुद दङ जेनेबा बर' मिडियामफोरा आरोना प्राइभेट स्कुलआ बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम बेफोर दङ ओमफ्राय नोंथाङा इंलिस मिडियामआव सोनो गोसोमोन ना बर'नि मिडियामआवहाय औ औ जोंहाथ' बै डनबस्क'आव सोयो बेवहायनि डनबस्क' बेंथल डनबस्क'खौ मिथियो ना औ औ बेवहाय सोयो आङो गथ'खौ ओमफ्राय बेवहाय मोजां आरोना स्कुलआ बेवहाय सिस्टार फाडारफोरा नायजोबो आरो ओमफ्राय मास्टारफोराबो बेवहायना जेनेबा गोजाननि गोजा आरो गोथौ गोथौ फरायनाय गोजा आरो गासैबो मास्टारफोरा टिचार्सफोर गासैबो जेनेबा गथ'फोरखौ जोथोन लायो आरो बिरादनो सिस्टारफोराबो ओरै नायदेरो आरो ओमफ्राय हस्टेलाव दोनोबा इसे साबसिन जायो आरोना हस्टेलावसो दोन्दों आंबो गथ'खौहायो ओमफ्राय जेनेबा न'आव थाबा बेरायनाय मानायजोंहायो फरायनो बायो हस्टेलाव थायो ओमफ्राय सिस्टारफोरा जेनेबा नायो बिसोरखौ मोजाङै रोङो आरो मेट्रिकफोराव माने पारसेन्ट बुरजा बुरजा लानानै पास खालामनो हायो आरो बेवहायहाय अ औ औ बेनो मोजां स्कुलआथ' मोजाङाथ' दंबावो आरो माबायावहायबो थुक्राझारावबो दङ बापटिसफोरनि बेबो मोजाङानो जे डि होनो बेखौहायो बेबो मोजाङानो मोजाङालाय ओमफ्राय जेनेबा बेखौ एसे पास जानायफोराव पारसेन्ट लाखिनायफोराव नैबे डनबस्क'निजोंहाय हाया आरोना बिसोरनिया पासआलाय जायो बिसोरनियाबो किन्तु नै बेनिफ्राय टपार आरि बिदि थाङो आरोना बेनिखायनो आंबो गथ'खौ बेवहायनो सोहैदों नोंबो जेनेबा सोनो गोसोबा बेवहायनो सोफैनो हागोन हस्टेलाव दोनफैनो हागोन बेवहाय नायखायो हस्टेलबो दंखायो औ औ औ औ देह दे औ देह